देखो मैंने यह गैस लिया था तो वह भैया ने हमको बोला था कि यह बहुत अच्छा है मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी का है यह बहुत चलेगा मगर यह तो कुछ ही दिन में खराब हो गया इसकी बटन भी खराब हो गई हैं इसकी छन्नियाँ भी खराब हो गई हैं उन्होंने यह भी बोला था कि इसमें जंग नहीं लगेगा हाँ यह भी बोला था कि जंग नहीं लगेगा मगर इसमें तो इतनी सारी जंग लगी हुई है और और यह बहुत जल्दी खराब हो जाता है और वह भैया ने बोला था कि यह अच्छी क्वालिटी का है बहुत चलेगा मैं इससे बहुत परेशान हूँ यह गैस से हाँ और जलता भी कम है खाना बहुत देर में पकता है इसमें अच्छा भी नहीं जलता और बहुत देर में पकता है इसमें खाना इतनी अच्छी क्वालिटी भैया ने बताई फिर भी नहीं चल रहा है खाना खाना सही से बनता ही नहीं है उसमें हूँ जी अरे भैया ने बोला था कि यह गैस बहुत अच्छा है मगर वह चलता ही नहीं है जलता ही नहीं है गैस उसमें खाना ढंग से बनता ही नहीं है और इसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं है इसलिए यह तो बहुत जल्दी खराब हो जाता है पर यह चालू भी नहीं होता है हाँ और उसमें जंग भी बहुत ज़्यादा लग जाती है इसलिए इसको बार बार साफ़ करना पड़ता है हाँ और ढंग से खाना नहीं बनता उसमें पकता ही नहीं है खाना हाँ क्या करें खरीद तो लिया है देखेंगे मगर वह भैया ने तो बोला था कि यह बहुत अच्छी क्वालिटी का है और बहुत चलेगा हूँ इसकी छन्नियाँ भी खराब हो चुकी हैं हाँ ढंग से नहीं चलता है चलो ठीक है कोई बात नहीं जी